हेल' हेलौ अरुनाचलआव मा मा होनदों ए अनुरदया अनुरदया एफ्लाय एफ्लाय खालामदोंमोन खालामनाया जायाखै औ दंजोबो मोन दंजोबनाया माने सोरबा सोरबा होनो रान्दिनिबो रान्दिफोरनासो मोनो होननानै बुंदों बुंनायालाय आमफाय जों दा हासबेन्द दं नालाय आरो बैसोबो जाजोबाखै मोना होन्नानै बुंदों माथो बिदिनो फेन्सन जाग्राफ्रासो मोनोबो होनलाय लाङो हेलौ ओरैनोबा ओरैनोबा फरथि फाइबफ्राव थांसिगोन दां फरथि फाइबफ्राव औ

दंखाजोबो सार दंखाजोबो औ औ दङ दङ सार खालामदों बोराया मोनो पि एम किसानखौ मोनो बोराया औ जों हिन्जावफ्रा लाय बहा सासे नखराव मोनबाय नखराव सासे सानैथ' मोना

अ जेबो नङा होमबालाय खालामजागोन नामा सार खालामजागोन सार माबा औ जेन'बा आंनि नामाव औ आंनि नामाव खालामनांगौ औ ए दे दे सार दे फोरोंहरलाय दे अननानै मोन्थिआ सार दे फोरोंहरबावलाय औ दे दे दे नेक्सआव फैबा दे जागोन ना सार जाथारगोनना सार दे दे दे सार औ दे दे सार नोंगौ होनांगोन औ होयाबालाय बोरैथो मोननो होमबा जाबाय सार